आं मोनसे जिन्स बायदोंमोन बे जिन्सा जोबोद मोजां मोनदों बेखौ गाननोबो मोजां सुनायावबो रं खाराखै आरो जिफ्राबो बिनिया मोजां सेनफ्राबो गावा आरो रुगुं रुगुं थाब जिनायखौ मोनाखै आङो